ल स्माट सिटी करपाक जाय बट ही स्माट सिटी आसा ती आमच्या लोकांक खातीर न्हय कित्याक आमचे जे लोक आसात ते सारके ना पयली म्हणजे कशें आसा वेगवेगळ्या आमच्या आतां सपोज पणजे हें हेंच दर जागोच दर ह्या जाग्यान भायले ट्युरिस्ट येता आमचे गोंयकार दर आमी कितें करता स्माट सिटी म्हणल्यार आमचें कितें लोकेशन क्लीन आसपाक जाय साफ आसपाक जाय आमी स्वच्छ भारत अभियान म्हणटात मात पळोवपाक गेल्यार हें साफ आसा काय ना हें साफ ना लोक हांगासर येता सगळे कोण खावपाक घेता कोण भायर उदकाच्यो बाटल्यो घेता भायले लोक येता ते सोरो हाडटात आमचे गोंयकार सुद्दां अशे आसा जे सोरो हाडटात भायल्यान आनी खंय भायर बसता बऱ्या प्लेसीर पियेतात आनी बाटल्यो बी काडून हांगा थंय उडयता मागीर कोण पितकच मजा करता आनी वयता मात ते कचरो आसा तो काडून भायर उडयता सो तें भायर उडयल्यार मागीर लास्टाक कोण काडटा थंयच उरता आनी हातूंत आमची सिटी घाण जाता मागीर कितें आता लोक बी मागीर येतात मागीर हें करून कांय फायदो ना आमीच लोक आसा जे ही जी प्लेस आसा ती आमी घाण करतात ताका हें स्माट सिटी म्हणून फायदो ना खरें म्हणल्यार स्माट पिपल आसपाक जाय स्माट लोक आसपाक जाय सो आमचे जे लोक आसा ते स्माट ना ताज्या खातीर म्हाका दिसता की हो जो स्माट सिटी आसा पळय ते मागीर लोकांक पयलीं सुदरोवपाक जाय तांच्या तकलेन पयलीं तांकां पयलीं बरें गायडन्स दिवपाक जाय की भायर वे वेस्ट करपाक जायना भायर घाण करपाक जायना वेगवेगळ्या जाग्यांचेर डसबीन दवरपाक जाय जंय लोक व्हरून आपलो कचरो आसा तो व्हरून घालतले सो आ